म्हज्या सगळे आवड सगळ्यान आवडटें जेवण म्हणजे म्हज्या आवयचे जेवण पयली किंमत नाशिल्ली लग्न जातकीच किंमत येतां कित्याक आवय आसतां ती सद्दां आवडीन जेवण करतां हांव जेन्नाय थंय वतां ती म्हाका तुका कितें जांय तें हें करतात तिजी सग सगळ्यां हातून म्हणजे चॉप्सी खतखतें लोणचें कितें करतां तें म्हाका खूब आवडटा